हैलो जमान गैस सर्विस मां तव्हांजी पुराणी ग्राहक आहियां रेशमा लालचंदानी थी ॻाल्हायां ऐं मुंहिंजे ख़पतकार नम्बर पंज सत टे चारि चारि आहे मां तव्हांजे एजंसीअ मां घणेईं दफ़ा गैस सिलेंडर बुक करायो आहे उन महिल तव्हांजी सर्विस सुठी कोन हुई पर कुझु महीननि मां महिसूसु करे रही आहियां त तव्हांजी एजंसी पारां सुठी सर्विस मुहैया कराए थी वञे हिकु ॾींहुं पहिरियों गैस सिलेंडर बुक कराइण खां पोइ ॿिए ॾींहं ते डिलेवरी थी वञे थी तव्हांजी हीअ सुठी सर्विस ग्राहकनि जी दिलि ख़ुशि करे रही आहे घणी महिरबानी उमीदि आहे त तव्हांजी इहा सर्विस लॻातारि ज़ारी रहंदी